मेरे द्वारा बनाया गया सबसे मुश्किल खाना शाही दम बिरयानी था जिसका अनुभव कुछ इस प्रकार था जब मैंने पहली बार बनाया दम बिरयानी तो वो जल गया जब मैंने जब मैं पहली बार बना रही थी तो मेरे पास मैंने घर में बनाया था फर्स्ट टैम तो मेरे पास सारे सामग्री नहीं थे उस टाइम पे जो मसाले लगते हैं दम बिरयानी के लिए मसाले तो थे पर उसको दम बिरयानी को दम देने के लिए तंदूर का इस्तेमाल होता है वो तंदूर घर में नहीं हो सकता इसलिए मैंने तंदूर में नहीं गैस में बनाया था उसको तो उसको बनाने का जो प्रोसेस है वो इस तरह से था कि सबसे पहले मैंने चावल जो होते हैं उसको फुला के दो घंटे के लिए रख दिया था साइड में फिर मैंने जो भी मेरे मसाले थे मसाले घर के ही बने हुए थे सारे खड़े मसाले वो जो मैंने घर में ही पीसे थे फिर सबसे पहले उसको मैंने गैस में बनाया था तो मसालों को क्या किया था कि पहले फ्राई करके मसालों को भूँज के मैंने अलग से रख दिया था फिर चावल को उबलने के लिए मैंने रख दिया फिर उसको छान लिया चावल को फिर एक मैंने भगौना रखा गैस के ऊपर उसमें तेल डाला प्याज होती है प्याज को मैंने पतली पतली काटा उसके बाद उसको फ्राई कर लिया तेल में फिर प्याज जो फ्राई कि हुई थी उसको निकाल के अलग से रख दिया फिर उसमें मैंने जो मेरे पीसे हुए मसाले थे जो मैंने घर ही में पीसा था उसको मैं खुद ही मैंने वो मसाले मार्केट के नहीं थे मैंने खुद ही बनाया था उसको दम बिरयानी के लिए तो उस मसाले को तेल में डाल के भून लिया और उसमें पेस्ट डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया फिर जब वो मसाले भून गया तो उसमें मैंने दो टमाटर और दो प्याज जो कि मैंने मिक्सर में पीस लिए थे फिर वो मसाले भी उसमें डाल के भून लिए फिर थोड़ा सा दो चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार उसमें नमक डाला फिर उसको भून लिया जब मसालों में से तेल निकल मतलब की दिखने लगा फिर ऐसा हुआ कि मसाले भून गए ऐसा लगने लगा जैसे जो मसाले होते हैं वो तेल जब छोड़ देता है तो वो मसाले भून जाते हैं फिर उसमें मैंने जो मैंने सब्जी पहले से रखी हुई थी उसमें मुझे जो जो दम बिरयानी में सब्जी ऐड करना था वो सब्जी को ऊपर मतलब मैंने उसे इस तरह से रखा की एक लेयर बना दिया जैसे कि पहले मसालों का फिर सब्जी का लेयर बनाने के बाद उसके बाद जो मैंने चावल जो थे मेरे जिसको मैंने उबाल के रखा हुआ था उसको सब्जी के ऊपर मतलब तीन लेयर मैंने बनाया था सबसे नीचे का जो लेयर था वो मसालों का था उसके बाद जो भी मैंने सब्जियां ऐड की थी वो सब्जियों का था उसके बाद चावल मैंने रख दिया फिर उसके ऊपर एक आंटे आंटे का मैंने डो तैयार किया था उसको उसके ऊपर उससे पैक कर दिया जो मेरा भगौना था उसको आंटे से पूरा पैक कर दिया ताकी जो एयर है वो उसका जो भाप है वो अंदर बने और जो बिरयानी है वो पूरी भाप के उससे दम से पके क्योंकि उसका नाम ही था शाही दम बिरयानी तो मैं चाहती थी कि वो भाप से पके पूरी बिरयानी